ہیلو سویگی کسٹمر سر میں نے آپ کو ایک گھنٹہ پہلے کچھ آرڈر کیا تھا چکن بریانی مٹر قورمہ پیزا اور دو برگر سر بہت دیر ہو گئی ہے ابھی تک کے آپ کا ڈلیوری بوائے نہیں آیا اور نہ ہی آپ کا ڈلیوری بوائے فون اٹھا رہا ہے میں فون کر رہی ہوں وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا ہے اور میرے گھر میں بہت سارے فرینڈس آئے ہیں بہت سارے مہمان ہیں اور میں نے ان کے لیے سامان منگایا وہ سامان بھی نہیں ابھی تک کے آیا تو سر آپ بتائیے میرا آرڈر آپ مجھے پہنچا رہے ہیں یا پھر کینسل کر دیجیے آپ میرا وہ آرڈر پھر میں کسی دوسری کمپنی سے منگ کسی دوسری جگہ سے منگوا لوں گی اپنا آرڈر جب میں آپ کے ڈلیوری بوائے کو فون کر رہی ہوں تو وہ فون بھی نہیں اٹھا رہیں نہ ہی کچھ آپ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے کہ جو میں نے جو آرڈر کیا وہ آپ نے بھیجا بھی نہیں اور ہم لوگ اتنے پریشان ہیں ایک گھنٹے سے میں ایک گھنٹے پہلے ہی میں نے ان کو آرڈر کیا کہ مجھے یہ یہ سارا سامان چاہیے اور وہ آ ہی نہیں رہے تو آپ ایسا کریے وہ آرڈر کینسل کر دیجیے اور اور میرے پیسے آپ مجھے واپس کر دیجیے میں کسی اور جگہ سے سامان منگا لوں گی مجھے نہیں منگانا وہاں سے سامان